जय झूलेलाल दादा अरे दादा मां हिकिड़ी माफ़ी चाहिंदसि ऐं इहो चवण जे लाइ त जेका मां गाॾी तव्हांखां घुराई हुई न उहा मूंखे मतिलबु कैंसिल करणी पवंदी थोरो हुनखे तां हिन बुकिंग खे कैंसिल कयो छोजो एक्चुअली मां तव्हांखां घुराई हुई लाजपत नगर हिक ते पर उहा जेका ले लोकेशन हुई उहा जेको मुंहिंजो घर हुयो घर जे एड्रैस ठीकु कोन्हे मां रहंदो आहियां लाजपत नगर सैकिंड में ॿे में हाणे ॿिए में मां रहां थो पहिरियें में अची वियो त दादा मुंहिंजे कम जी कोन्हे त दादा माफ़ी चाहिदो असां महिरबानी करे इहो कैंसिल कजो ऐं ॿी ॻाल्हि दादा मुंहिंजो कोई हुनमें मुंहिंजी कोई पैनलटी आहे हुनमें कोई मुंहिंजी हुअ न विझो बई सुभाणे मां ॿिए दफ़े जॾहिं मां गाॾी बुक कयां त वरी तव्हां मूंखे उहो पहिरीं ॾेई छॾो तव्हांखे पहिरीं कैंसिलेशन जा पंजा या सौ रूपिया ॾेयणा आहिनि त उहो कुझु मुंहिंजे लाइ उहो उहो न कम कजो ठीकु आहे न थोरी गलति सां थी वियो आहे पर थोरो लिहाज़ कजो दादा बाक़ी मां बुकिंग करायां थो ॿी जेका जीअं बि जरूरत पवंदी मां बुकिंग कराईंदुमि जय झूलेलाल दादा